नमस्ते सर सब ठीक है सर सर मैं मिंटू प्रजापति बोल रहा हूँ और शांति निकेतन स्कूल अराजीबाग में सर मैं हमारा विद्यालय चलता है और मैं सर आजमगढ़ में रहता हूँ और सर जी मैं सर आपसे इसपे चाहता हूँ कि मुझको एक मकान लेना है सर मैं मकान लेना उस सिलसिले में मैं सर आपको से बात कर रहा हूँ कि मकान कहाँ लिया जाए वह आजमगढ़ में लिया जाए कि लखनऊ में लिया जाए कि या फिर दिल्ली में लिया जाए अब जैसा आप बताइए तो क्या आप हमसे इस फील्ड में अनुभवी हैं तो इस हिसाब से हमको बताइए कि जो हमको संतुष्टि मिले मकान में क्यूँकि अपने बच्चों को सर अदर सिटी में पढ़ाना चाह रहे हैं हम जी

जी जी जी जी जी

जी

जी जी जी

तो जी जी जी

जी जी जी चलिए सर उस तरह हम दोनों पर फोकस कर रहे हैं लेकिन हम विशेषकर सर हम हमको रूम चाहिए कैमरा कमरा चाहिए सर बना बनाया और फ्लैट नमस्ते सर